हलो हलो जय झूलेलाल

हा मां अनंत ॻाल्हाए रहियो आहियां हिते सिंधी कल्चर्ल ऐं फोक नृत्य असां कंदा आहियूं

तव्हां खे छा खपे जी जी जी जी जी असां लोक नृत्य में तमामु रूची रखंदा आहियूं असां अची सघूं था असां कॾहिं तव्हां जे प्रोग्राम में शामिल थी था सघूं अच्छा जेको ईअं थींदो आहे अगस्त सेप्टेंबर जे विच में त तव्हां त सोरहीं अगस्त खां अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां खे कॾहिं खपे सोरहीं खपे चालीहे ॾींहं में कंहिं ॾींहुं खपे अच्छा ठीकु त सोरहीं तारीख़ु रखूं असां सोरहीं तारीख़ जो बुक कयूं असां त तव्हां मूंखे प्रॉपर मोकिलिजो जिथे जिथे पहुचणो आहे ऐं जी असांजो नृत्य में सभु कुझु सिंधी त असां छेज पाए करे ऐं जेको जीअं जंहिंखे पायल था चओ उहो पाए करे घुंगरु घुंगरु घुंगरु पाए करे असां लोक नृत्य ॿुधाईंदा आहियूं गॾ में गॾु असां हुन में लोक कथाऊं बि ॿुधाईंदा आहियूं त असांजा असांजो इहो मेन असांजो इहो ई कमु आहे त सिंधी जे वधारे लाइ जॻहि जॻहि ते असांखे नींड ॾेई वेंदी आहे त असां हुते वञी करे लोक नृत्य कंदा आहियूं इहो प्रोग्राम जी कॉपी मोकिलिजो मूंखे जी जय झूलेलाल